हलो जी नमस्कार क्या करें देखिए कार चला रहे हैं हर जगह जाम ही जाम मिल रहा है कालीस्थान फँसे हुए हैं अभी देखिए क्या करिएगा आप परेशानी अब यह ट्रैफिक लेकर तो हम यहाँ फँसे हुए हैं जिसके कारण जो है हमें जाने में बहुत विलंब हो रहा है आप बाइक चला के ऊब गए हम गाड़ी चला कर ऊब गए अब मन करता है गाड़ी को यहीं फेंक दें और आराम से घरे चल जाए क्यों इसका रीज़न यह है जहाँ भी जाओ हमेशा जाम जहाँ भी जाओ हमेशा जाम क्या करें एक दम ऊब जैसा लगता है अब परिस्थिति अभी गली का अभी क्या हो गया है स्थिति क्या है कि जिधर जाओ गली गली में जाम ही जाम लगता है ठीक है मैन रोड में जहाँ साइड में जाम अब मान लीजिए साइड की गली जाईए कहीं से निकलना हो तो जाम में आपको फँसना पड़ेगा क्या बोलें अब बा हमरा सोचते हैं कि उससे अच्छा साइकल रहता तो बढ़िया रहता अब वह उसी एवज में तो हम भी आपसे बात कर रहे हैं कि जाम में फँसे हुए हैं तो क्या करें थोड़ा बात कर लेते हैं बात करने से मान लीजिए जो समय भी कटेगा और बहुत सारी पालन तो मान लीजिए हम लोग कर ही रहें यातायात नियम का पालन कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे मगर इस जाम को लेकिन इन काफी हम लोग डिस्टरबैंस महसूस करते हैं आप आप कहाँ अभी फँसी हुई हैं उस रूट में तो काफ़ी जाम रहता है पर वही ना अब अब मान लीजिए हम लोग यहाँ फँसे हुए हैं हाथोपुर के आस पास इतना जाम है इतना ट्रैफिक है इधर से रिक्शा उधर से रिक्शा वह रिक्शा गली में रिक्शा अब अब यह सोचिए जो आदमी किसी को कहीं जाना होगा अगर किसी को कहीं जाना होगा समय से नहीं पहुँच पाएगा सही बात आप बोल रही हैं मान लीजिए समय से पहले निकलना और पहुँचना यह दोनों एक दम अलग अलग बात हो गया ठीक है तो अब रखते हैं ट्रैफिक खुलने वाली है